मेरा नांऽ सुक्शम शर्मा संगोआल ग्रांऽ दा रौह्ने आह्ला डिस्टिक डिस्कटि सांबा तसील विजयपुर राश्ट्र जम्मू ऐंड कश्मीर साढ़े सांबै डिस्टिक बिच्च सबतू जैदा बोली जाने आह्ली भाशा डोगरी ऐ सारे लोग इत्थै डोगरी बिच्च गल्ल करदे ऐ ते जानी साढ़े इत्थै दिक्खेआ जाए ते धार्मिक बी बड़े कम्म होंदे न इत्थै साढ़े इत्थै सोआंखे बाबे दा मंदर ऐ उद्धर सोआंखे बाबे दे मंदर साढ़ै साल दा इक बारा जानी ओह् मेला लगदा बाबे दी मेह्र होंदी ऐ ते लोग इत्थै धर्म दे नांऽ उप्पर भंडारे बी करदे न लोग घर सतसंग करवांदे न कीर्तन करवांदे न ते कन्नै गै छिंज शुंज बी होंदा ऐ साढ़े इत्थै दूर दूर दे पलवान आंदे कुश्तियां लड़दे ते जानी जित्तियै जंदे मालियां मुलियां खेलदे बड्डियां मालियां खेलदे ते साढ़ै इत्थै सांबै डिस्टिक बिच्च चिची माता मंदर बी बड़ा प्रसिद्ध ऐ चिची माता लोग दूरां दूरां दूरां दूरां लोग आंदे मत्था टेकन मत्था टेकदे माता रानी दा दर्शन पांदे ऐ ते नरातें बिच्च चिची माता आह्ले मंदर च सतसंग बी होंदे न ते रातीं जगराते होंदे ऐ माता रानी दा परशाद बी बंडोंदा ऐ ते इ'यै कन्नै इ'यै आखना चाह्ना कि जेह्ड़ा साढ़ा सांबा ऐ इत्थै बड़े सारे धार्मिक कम्म होंदे न लोग धर्म दे पर बड़ा कम्म करदे न ते होर कन्नै जि'यां साढ़े लोग ऐ इत्थै